अगर देखा जाए तो ऐतिहासिक घटनाओं का जो कार्यक्रम है वो पूरे भारत में ऐतिहासिक दृष्टि प्रभावित रहा है और जब हमारे क्षेत्रों की बात आती है तो हम देखते हैं कि हमारा पूरा क्षेत्र ही ऐतिहासिक घटनाओं का प्रतीक रहा है जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए तो जैसे अटाला मस्जिद जौनपुर का किला शेरशाह सूरी का शासन तेरह सौ लगभग तेरह सौ ईस्वी में जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है इसकी विख्यात प्रख्यात के लिए दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि जौनपुर जौनपुर नगर की स्थापना देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था अपने चचेरे भाई जूना खाँ की स्मृति में जौनपुर नगर नामक बसाया वही अटाला मस्जिद का निर्माण भी हुआ अटाला देवी मंदिर को तोड़कर दूसरा वही हुसैन शाह सरकी जौनपुर पर शासन किए और सरकी शासन में जौनपुर पे बहुत सालों तक शासन किए दूसरा यहाँ बहुत सारा किसान आंदोलन भी चला है इससे बहुत सारे नेता है जैसे भारत में बहुत सारे नेता है जैसे कुछ क्षेत्रों में मोतीलाल तेजावत सिद्धू कानू और क्या कह सकते हैं कि आअ ब्रह्मानंद ऐसे बहुत सारे आदिवासी नेता आए थे जो भारत के राज भारत के शासन पर उनका योगदान रहा है ऐतिहासिक घटनाओं के चलते अगर देखा जाए तो हम इतिहास से जुड़े है हम इतिहास से सीखते भी हैं कि हमारे पूर्वज हमें क्या देके गए हैं उन्होंने हमें गुलामी से लेकर आजादी तक जितने भी कार्य किए हैं सब कुछ लड़के ही जीता है लड़के ही पाया है आज अगर हम ऐसी स्थिति में है तो अपने पूर्वजों की वजह से ही हैं क्योंकि हमारे लिए उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी है यदि इतिहास से छुपा नहीं है पूरे ऐतिहासिक घटनाएँ हमारे क्रांतिकारियों के नाम से फेमस है किसान आंदोलन देश विदेश में हमेशा चलता रहा हमारे ऊपर अंग्रेजों ने जिस तरीके से कर लगान लगाए थे कर टेक्स लगाया था उसका दोहा इतना बुरी तरीके से करते थे वो लोग की हम उसे हम उसे दे नहीं सकते थे वाहन नहीं कर सकते थे जिसकी वजह से आंदोलन होना स्वाभाविक था क्योंकि वो देश को बर्बाद करना चाहते थे और किसानों को लूटना चाहते थे सिर्फ वो भारत को लूटना चाहते थे जिसकी वजह से बहुत सारे किसान आंदोलन हुए जिसमें बहुत सारे किसानों की बलि चढ़ाई गई और वो बेचारे अपने क्षेत्र को बचाने के लिए मृत्यु को भी प्राप्त हो गए